हाँ मैंने ख़ुद से सब्ज़ी और फल उगाने की कोशिश की है जैसे आम केला कद्दू बैगन टमाटर आदि इसे उगने में दो माह लगते हैं इसे अच्छे से सिंचाई करनी पड़ती है इसे समय पर खाद और पानी देना होता है और इसकी लत को ज़मीन पर सही से करना होता है ताकि ये अपने फैलाव को बढ़ा सके जिस से यह अच्छी तरह से उग सके इसे उगाने में मुझे बहुत मज़ा आया और इसका अनुभव मेरे लिए बहुत ही लाभदायक हुआ जिस कारण से हम बाहर से सब्ज़ी नहीं ख़रीदते हैं हम अपने घर की सब्ज़ी ही खाते हैं और हम बाहर की खाद्य सब्ज़ी से बचाव कर के अपनी बहुत सी बीमारी से बचते हैं